साढ़े ग्रां बिच लोक न जेह्के साढ़े इलाके बिच केईं लोक केईं बचैरें ई रुट्टी थ्होई जंदी खाने वास्तै दो टैम केइयें बचैरें तिन्न टैम बी थ्होई जंदी केईं केईं बचैरे ऐसे लोक बी हैन गरीब लोक न इक टैम बी निं थ्होंदी उ'नें खाने आस्तै रुट्टी बड़े गरीब बड़े लोक गरीब न उं'दे बिच बचैरे ध्याड़ी दार ध्याड़ी लाइयै सवेरे ध्याड़ी लानी फ्ही इक टैमे दी गै थ्होनी इक टैम दी खानी कि कुसै कुसै थ्होई जंदी बचैरे कुसै नेईं थ्होंदी सारे लोक इक जैसे नेईं होंदे बिच बिच बिच बिच लोक ठीक न त्र'वै टैम रुट्टी खंदे कोई बिच बिच लोक साढ़े इलाके दो टैम खंदे कुस कोई बचैरे ऐसे गरीब न उ'नें इक टैम खाने गितै वबी निं थ्होंदी इक टैम दी रुट्टी आस्तै बी रुट्टी आस्तै बी तरसदे फ्ही ध्याड़ी ला लागे अस कदूं ध्याड़ी लग्गग फ्ही असें शाम्मी रुट्टी थ्होग फ्ही खागे अस इयां बेइयै रुट्टी खागे अगर नेईं ध्याड़ी लग्गग बचैरें केईं ते बारी ऐसा होंदा कि बड़े गरीब लोक न बिच साढ़े इलाके उ'नै फाकें बी रौह्ना पौंदा केईं लोक त्रै टैम खंदे केईं लोक ठीक रुट्टी खंदे केईं लोक केईं लोकें रुक्खी बी खाने पौंदी बड़ी बड़ी मुश्कल होंदी केईं केईं बचैरे त्र'वै टाइम साग सब्जी कन्नै खंदे सागे सागे कन्नै खंदे केईं दाल बनांदे किश बचैरे दाल नेईं जुड़दी फ्ही उन्न बचैरें रुक्खी बी खाने पौंदी कुसै सब्जी थ्होंदी कुसै नेईं थ्होंदी कोई चौल खंदे कोई बचैरे मक्कें दा ढोड्डा खंदे उ'ने केईं बचैरे ऐसे न मक्कें दे ढोड्डे बी तरसदे ओह् बी इक टैम गै थ्होंदा केईं अजकल ते ऐसा जमाना नेईं पर केईं बचैरे बड़े लोक न सारे इक जैसे नेईं होंदे कोई कोई शैल रुट्टी खंदा कुसै नेईं थ्होंदी बचैरे कोई कोई बड़े गरीब लोक न फ्ही केईं शैल न शैल रुट्टी खंदे त्र'वै टैम दाल इक टैम दाल खाई लैनी इक टाइम चौल बनाई चौल दाल चौल खाई लैने इक टैम सब्जी फुल्का खाई लैना इक टाइम ढोड्डा खाई लैना केइयें केईं बचैरे ऐसे न कि ढोड्डा बी निं थ्होंदा उ'नें ढोड्डा ढोड्डा बी रुक्खा खाना पौंदा सब्जी निं थ्होंदी ढोड्डे कन्नै केईं बचैरे फुल्का खंदे चौल खंदे मतलब सारी दुनिया इक जैसी ते नेईं होंदी अपने अपने किस्म दी दुनिया ऐ साढ़े इलाके बिच केईं लोक गरीब न केईं लोक अमीर न किश शैल रुट्टी खंदे केईं नेईं खंदे केईं केईं बचैरे इक टैम दी रुट्टी आस्तै बी तरसदे केईं केईं शैल थ्होई जंदी शैल खंदे शैल मजे कन्नै बंदे केईं सोचदे अस सवेरे लो होग जाह्गे फ्ही ध्याड़ी लागे फ्ही खागे रुट्टी बड्डे बैल्लै छड़ी लाने जंदे शाम्मी आह्नियै बचैरे खंदे रुट्टी केईं मजे कन्नै खंदे केईं बचैरे शैल लोक न मजे कन्नै खंदे मजे खा खाने खाइयै शैल शैल रुट्टी थ्होई जंदी शैल खंदे केइयें बचैरे नेईं थ्होंदी नेईं खंदे बड़े बड़े किस्म दी दुनिया सारे इक जनेह् लोक नेईं हैन साढ़े इलाके च केईं बचैरे गरीब न केईं अमीर न केईं शैल खंदे केईं नेईं खंदे केईं केइयें रुक्खी बी खाने पौंदी केईं इ'यां न कि